हैलो हां जी तुस इ'यां इत्थां जम्मू दा बोल्ला दे अच्छा यरो में थोआढ़ा नम्बर लैता अपने होटलै आह्ले कशा ते आ'ऊं इत्थे दिल्ली दा आई आए दा ते में सोचेआ में सुनेआ थोआढ़े कोल इ'यां डोगरें दी इ'यां खाने पीने आह्ली बड़ी शैल शैल चीजां थ्होंदियां हां हां

अच्छा अच्छा बड़ा किश ऐ तां फ्ही अच्छा यरो में एह् खमी खमीरे केह् हों खमीरे कनेह् होंदे पूड़ियां आह्ले लेखा गै होंदे अच्छा शैल होंदे खाने ई अच्छा अच्छा ते किन्ने किन्ने किन्ने दी प्लेट पेई जाह्ग अच्छा ठीक ऐ ठीक ते मिट्ठे ई मिट्ठे ई केह् ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते पूरे गलाब जामुन ते में सुने दे घ्यूर ते पूड़े नेईं हैन सुने दे ते एह् एह् केह् होंदे केह्दे बनदे एह् अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते थोआढ़े कोल बने दे जां तुसें बनाने अजें बस आ'ऊं इत्थे गै थोआढ़ी हट्टी दे कोई कोई दस पंदरां मैंट्ट अगर औना होऐ ते दस पंदरां मैंट्ट लग्गने मिगी हां अच्छा अच्छा तुस पैक बी करी देऊड़गे मिगी चलो ठीक ऐ आ'ऊं औन्नी आं फ्ही दस मैंट्ट धोड़ी तुस बनाइयै रक्खो द'ऊं प्लेट तुस इ'यां एह् केह् आखेआ खमीरे आलू करूड़ो ते ते द'ऊं प्लेटां गै एह् घ्यूर करूड़ो ठीक ऐ ते अ'ऊं आई दस मिंट्ट धोड़ी ते लेई जन्नी आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ